नमस्कार नमस्ते सर सर मुझे कुछ सामान चाहिये था सर दाल चाहिये था चीनी चाहिये थी सर दाल कैसी है सर इसमें क्वालिटी क्या क्या है उसकी अच्छा

छः तो सबसे बढ़िया सर कौन वाली पड़ेगी आप बताइये भोजन की एक चीनी क चीनी कैसे है सर

वो डबल फ़िल्टर है कि कैसे है अच्छा अच्छा ठीक है सर और और सर तिल कैसे हैं तेल कौन कौन सा तेल है अच्छा पतंजलि के सर कैसे हैं दो सौ रुपये लीटर

अच्छा सर और ये बैल कोल्हू का

ठीक है सर और चक्र वाला ठीक है सर

ये जो

सर मैं कह रहा हूँ ये जो बैल कोल्हू का है क्या आप पेर के रखा है पेक कर रखे हैं

क्या है मतलब वर्जिनल टाइप हैं कि नहीं वर्जिनल टाइप हमको जी ठीक है सर तब कल आते हैं आपके यहाँ से लेते हैं सर नमस्ते सर